हलो

हा हा मना असां रोटीअ में सिंधी गुजराती सभु रखंदा आहियूं भई सिंधी पकौड़ा थिया भुॻल चांवर थिया फूल पताशा भींडियूं सेअल ॾुधु इनखां पोइ तव्हां जेको बि ॿुधायो उहे सभु भई शयूं असां रखंदा आहियूं ऐं ठाहे बि ॾींदा आहियूं तव्हांखे जेॾीमहिल खपे जंहिं टाइम ते खपे सुबुह जो नेरनि ते खपेव मंझंदि खपेव राति खपेव ऐं असां ठाहे ॾींदा आहियूं घणा ॼणा आयो तव्हां हा जीअं तव्हां चओ इते अची करे तव्हां खाई वञो सभु जीअं तव्हांखे सम्झि में अचे चओ त असां तव्हांखे उते ॾेई बि वेंदासीं पोइ तव्हां माना टई टाइम खपेव के खाली नेर नेरनि खपेव वरी मंझंदि जो खपेव ऐं राति जो खपेव हा हा पोइ तव्हां घुमण में आहे न मंझंदि जो तव्हांखे देरि मदार थी थी वञे त पोइ भले पाण राति जो ऐं नेरनि ते ॿ टाइम था रखऊं मंझंदि जो अॼु जो भई आहिनि आइटम तव्हांजे में तव्हांजो भुॻल चांवर फूल पताशा भींडियूं सेअल ऐं कचरियूं हा ऐं राति जो खिचड़ी कंदासीं ऐं सेव टमाटर जी भाॼी ऐं पराठा ऐं ॾुधु पीओ त ॾुधु खीरु चओ त खीरु हा नेरनि ते पाण कंदा आहियूं कुटी ऐं इनखां पोइ पवा ऐं हा चाहिं त ॾिसो सुबुह जो त ॾिबी ऐं सयूं पटाटा पोइ तव्हांखे भई जेड़ीअ रीति सम्झि में अचेव तव्हां केॾीमहिल निकिरो था उहो तव्हां टाइम ॿुधाए छॾियो त उन टाइम ते असां वरी तव्हांजे घर पहुचाए छ्ॾींदासीं जिथे तव्हां टिकिया आहियो उते हा काड बि आहे उहो पोइ मां तव्हांखे लिखी करे इनसां किशन सां गॾु मोकिले छॾींदीमांव ऐं आएं सुबुह जो उभाए में तव्हां चवंदव उन टाइम ते असां तव्हांखे पहुचाए छ्ॾींदासीं पोइ तव्हांखे जहिड़ीअ रीति सम्झि में अचेव ॿिए ॾींहं में टे ॾींहं ते पोइ तव्हां रीति असांखे चई था सघो त पोइ तव्हांखे जीअं ऑडर ॾिनो अथव अहिड़ीअ तव्हांखे पुॼाईंदासीं ऐं मेनुअ में बि कुझु फेर फार करणो हुजेव त पोइ चइजो त पोइ जेको तव्हां चवंदव उहो असां तव्हांखे रधे ॾींदासीं हा